हारिमुआ जिउआव गोबां गोनांथि दङ आरो बेनि गोनांथिया जाहैबाय जेब्ला जोङो हारिमुआव जों जेब्ला गोसो होगोन अब्ला जोंनि माखासे गोमालांनो हमनाय बे सावगारिफोरखौ जों मोजाङै आखिनानै आरो दानानै जों गालांनो हायो आरो बे दानानै आरो आखिनानै गालांनाय सावगारिखौ उन जोलैफोरनो दिन्थिनो थाखाय जोङो थिनानै दोन्नो हायो आरो बियो समाजखौ साबसिन जानो माबोरै मदद होदों होन्ना बुङोब्ला बेनो समाजखौ मोनसे जाना थांनाय बा माखासे गेदेमाफोर जेरै महत्मा गान्धि आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गेदेमाफोरखौ मानो सावगारि बिथांमोनखौ गोसो खांबाय थानो हानाय जों मोनसे सेबखांना लाखिनो हायो आरो बिथांमोनखौ जों गोसो खांनानै जोङो बेबायदिनो जिउआव जोङो दावगालांनो हायो आरो हादरखौ मोजाङै सिबिनो आरो हादरनि मोजाङै दावगाहोनो थाखाइ जोङो थिरांथा खालामनो हायो आरो बेल' नङा जोङो आरो सावगारि आखिनायनि गेजेरजों गोबां बेबायदिनो आखाइनि स्किलनि देबलबफोरखौबो जों जौगा होनो हायो आरो बेबायदिनो गावनि रोंगौथिखौ जों गुबुननो दिन्थिनो हायो आरो गुबुना नोंनि गुबुना गुबुननि आखिनायनिफ्राय गोबां सोलोंनानै जौगानायखौ मोन्नो हायो